परिवार में पुरुष और महिला पति पत्नी दोनों एक ही गाड़ी के दो पहिए होते हैं बराबर चलना होता है अगर एक भी लरखड़ाया तो गाड़ी बंद पड़ जाएगी जैसे स्त्री भी काम करती है पुरुष भी काम करते हैं हालाँकि पुरुष तो सिर्फ़ अपना काम करते हैं महिलाएँ घर का भी काम करती है घर से बाहर का भी काम करती है उनका समय का बहुत ध्यान रखना पड़ता है सब के ख़यालों का भी ध्यान रखना पड़ता है कि कब किसको क्या चाहिए परिवार में बुज़ुर्ग सास ससुर भी होते हैं बच्चे भी होते हैं तो सब कौन बीमार पड़ता है किसको क्या ज़रूरत है बच्चे को क्या चाहिए ये सब का ख़याल रखना पड़ता है हाँ पति है जो समय पर ला कर देते हैं हमारा धर्म महिलाओं का सेवा धर्म ही सब से बड़ा धर्म है समय एक सा नहीं रहता है लेकिन फिर भी समय को मिल कर एक सा बनाते हैं